हमरा इहा आबय वाला पहुनाके हमसब घुमाबयके लिए पर्यटन स्थल जैसे कि सरसीमे हनुमान मन्दिर छै वहाँ पे घुमाबय लए जरुर लए के जेबै काहेकि ओ सबसे ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध छै हमर पुरा गाँव आओर आसपासके सब इलाकामे ओकर बाद सरसीके रेलवे स्टेशन वहाँ पे जरुर लए के जेबै घुमाबय लए काहेकि वहाँ पर जे छै एक भुजा दुकान ओ बहुत जादा फेमस छै वहाँके भूजा खिलेबै ओकर बाद अगर कहल जाए तऽ जैसे कि हमर जिला पुर्णिया भेलै पुर्णिया लए के जयबै पुर्णियामे जैसे कि मन्दिर छै पुरण देवी मन्दिर जेकर कारण पुर्णियाके नाम पुर्णिया पड़ल छै ओकर बाद पुरण देवी मन्दिर के बाद ओकरा घुमेबै पुर्णियामे जैसे कि बहुत सारा मॉल छै पुराना हिस्टोरिकल प्लेस छै ओकर बाद बोलबै तऽ पुर्णियामे छै पुर्णिया के लाइन बाजार जेकि डॉक्टरके लिए पुरा भारतमे सबसे जादा जानल मानल जाइ छै पुर्णियामे वहाँ के बाद हमरा अगर घुमाबय ला लए जेबै तऽ पुर्णियाके बाद गिरिजा चौक ओ एक एहन चौक छै जहाँ हर चीज अहाँकेँ उपलब्ध भए जेतै पुर्णियामे ओकर बाद लागि जेबै गुलाबबाग गुलाबबाग के जे चाय मण्डी ओ अभी भी भारतमे सबसे जादा प्रसिद्ध छै ओ पर देश विदेश से लोक आबि कऽ अपन समानके खरीद बिक्री करै छै जेकरा से कि आओर पुर्णियाके विकास मानल जाइ छै पुर्णियाके विकासमे गुलाबबागके मण्डी के बहुत बड़ा हाथ छै ओकर बाद बोलल जाए तऽ मन्दिर मे पुर्णियामे अनेको मन्दिर छै जैसे कि लाइन बाजारमे एक मन्दिर छै विख्याता मन्दिर चाय पुर्णियाके छै गिरिजा चौक पर छै क्रिस्चन धर्म कहै छै वहाँ पर घुमाबयके लिए लए कऽ जा सकै छी ओकर बाद पुर्णियाके पुरण देवी मन्दिर पुर्णियाके पुरण देवी मन्दिर ओकर कारण ही पुर्णियाके नाम पुर्णिया पड़ल छै ओ जगह सबसँ बढ़िऑं छै घुमाबयके लिए अगर केकरो कोई भी अगर बाहरसँ आबय छै तऽ हमसब जरूर वहाँ लए के जाइ छी